ستارہ بینی کا مجھے جو سب سے پسندیدہ یاد اور تجربہ وہ ہے کہ جب میں بچہ تھا اور اپنے گھر کے میں یہاں سے تقریباً ایک کلو میٹر دور میرا گھر ہوا کرتا تھا وہاں پر میں قیام کرتا تھا اور میرے گھر میں ایک بہت اچھا سا آنگن تھا اس آنگن پہ ایک چارپائی پڑی رہتی تھی اور میں جب چھوٹا تھا تو میں اور میرے بھائی بہن سب مل کر کے ان چارپائی پر لیٹ کر کے کھیلا کرتا تھا اور میں ستاروں کو گنا کرتا تھا اس وقت ستاروں میں جو چمک موجود تھی وہ آج کے دور میں مجھے چمک موجود نہیں ہوتی اور نہ جانے اس کی کیا وجہ موجود ہے کیا وجہ ہے جو ان دنوں کی چمک آج جیسی چمک موجود نہیں ہے لیکن ان دنوں آج ستارے بہت زیادہ روشن ہوا کرتے تھے اور گننے میں بہت آسانی ہوا کرتی تھی ہم سب لوگ مل کے اس کو اس طرح گنتے تھے کہ آج ہی اس کو سارے ستارے کو گن لینا ہے اور ستاروں کو آسمان پہ دیکھتے ہوئے دل اتنا خوش ہوتا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ستاروں کی دنیا میں میں بھی کھو گیا ہوں